जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी जी कितने तक का लेना है सर अच्छा अच्छा ओके अपने पास दस मॉडल उपलब्ध है है ना इसमें पचास जीबी रेम रहेगी और साठ जीबी रोम रहेगी है ना और आपको इसमें आपको पेमेंट नगदीकरण के माध्यम से जमा कराना पड़ेगा इसमें आपको चार हजार रुपए अभी डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा और उसके बाद में किस्त हो जाएगी आपकी

दो साल की वारंटी रहेगी इसकी हाँ ठीक है